खेलों का लोगों के जीवन में काफ़ी महत्वपूण योगदान रहा है आज कल हमारे एजुकेसन सिस्टम में खेलों को महत्व देने लगे हैं पहले के ज़माने में खेलों को इतना ज़्यादा योगदान या महत्व दिया नहीं जाता था कि जिस कारण से बच्चे को सिर्फ इतना ही सिखाया जाता है कि पहले सिर्फ पढ़ाई करें आप पढ़ाई पर ध्यान दें तो बच्चे क्या है खेल की तरह इंट्रस्टेड नहीं रहते थे सिर्फ उनको पढ़ाई से संबंधित ज्ञान दिया जाता था कोई खेल ऐक्टिविटी ज़्यादा कराई नहीं जाती थी इससे कि बच्चे पढ़ाई में निपुण तो हो जाते थे पर उतना फिट नहीं रहेते थे आज के ज़माने में ऐसा है कि खेलों को काफ़ी महत्व दिया जा रहा है जिससे कि हमारा भारत काफ़ी एक्टिव भी हो रहा है जैसे कि क्रिकेट हॉकी कबड्डी और भी बहुत सारे गेम्स हैं जैसे फ़ुटबॉल हैं हमारे भारत में इन गेम्स को काफ़ी बढ़ावा दिया जा रहा है और एजुकेसन सिस्टम में भी एक स्पोट के लिए टीचर रखा जा रहा है इससे कि बच्चे जो बच्चे पढ़ाई में थोड़े वीक हैं पर खेल में ज़्यादा ऐक्टिव हैं तो उनको खेल की तरफ प्रोत्साहित किया जा रहा है खेल की तरफ प्रोत्साहित होने के कारण वे सभी बच्चे खेल में काफ़ी हमारे भारत के नाम को बढ़ावा दे रहे हैं और हमारे भारत के लिए गोल्ड मेडल ला रहे हैं इसमें जैसे कि सचिन तेंडुलकर हैं जिन्होंने सौ शतक का रिकॉर्ड बनाया है इस रिकॉर्ड के कारण उन्हें भारत रत्न की प्राप्ति हुई है इससे जैसे बहउत से क्रिकेटर्स हैं जोकि क्रिकेट खेलकर हमारे भारत का काफ़ी नाम ऊँचा कर रहे हैं और सबसे ज़्यादा पैसा जो है हमारे क्रिकेट बोर्ड भारत के पास है जिससे जैसे कि हमारे भारत का काफ़ी प्रचतलित नाम हो चुका है हमारे भारत में काफ़ी क्रिकेट को महत्व दिया जा रहा है जैसे कि आई पी एल आई पी एल से संबंधित कई फ्रेंचाईज़ी हैं जोकि

उनके फेन फ़ॉलोवर्स भी बढ़ जाते